मूंखे यादि आहे जॾहिं मां नंढणी हुयसि तॾहिं मुंहिंजी अम्मा पासे वारी माइयूं गॾिजी करे सभु खुले पधर में मिर्च सुकाए साफ़ करे पंहिंजे पंहिंजे जॻह ते वेही ॻाल्हियूं कंदे मिर्च कुटंदी हुइयूं पर ॿार कोई बि वेझो न अचे उनजो ख़ासि ध्यानु रखंदियूं हुइयूं मिर्चनि खे कुटे पोएं छाणे बचियल ॿुगी खे वरी वरी कुटे सन्नो कंदियूं हुइयूं जेंसिताईं मिर्च पाउडर न थी वञे तेंसिताईं पर हाणे सभु माइयूं मिर्च मसाला ग्रह उद्योग मां या फिर बाज़ारि मां वठी छॾींदा आहिनि